तंत्र विज्ञाना पासून खूबशे बदल आमी समाजांत पळयतात तातुंतलो एक फुडच्या धा वर्सांत आमी बदल पळोवंक शकता तो म्हणजे डिसप्ले स्क्रीन जशे पिच्चरान दाखयता टेबलाचेर डिसप्ले स्क्रीन आसता आनी ताजेरूच तो सगळें ऑपरेट करता तशेच दा वंटिचेर डिसप्ले स्क्रीन सगळी मागीर थंयसर ताचेरूच ऑपरेट करप तशेंच हातार हातार स्क्रीन दिसता जातूंत तुका मोबायल हातांत दवरपाची गरज ना तुका ते स्क्रिनीचेरूच सगळें तुका कॉल जावं कितें कामां करपाक मेळटा हें ह्या प्रकारचो ह्या प्रकारचो करत तंतत्र तंत्र विज्ञान ह्या प्रकारचो बदल घडोवन हाडत जाल्यार लोकांक खूू हेचो लाब जातलो आनी हो सगळ्या परस आश्चर्यचकित जावपा सारको जातलो थारतलो